मेरे बीरो तुसें ई में कुकिंग दे बारे च दसना चाहंदा ऐ कुकिंग करना बड़ा कोई आसान कम्म निं ऐ हर इक बंदे कुकिंग निं करी सकदा बंदा कोई बहोत जादा आलसी होंदे ते जि'यां में आं में तुसें गी कुकिंग दे बारे ई दस्सना जदूं में छोटा जेहा होंदा हा मिगी बिलकुल बी रुट्टी शुट्टी बनाना कुछ बी निं आंदी ही फिर जे बड़ा होया पंजमी क्लॉस च पुज्जेआ फिर टेंथ च टेंथ कोला पास होये फिर टवेल्थ पास होए फिर चलियै कॉलेज़ कॉलेज़ इ'त्थुं बहोत ई दूर ऐ उद्धर फिर असें रूम रक्खेआ रूम रक्खेआ फिर कुकिंग शुकिंग दा कम्म स्टार्ट कीता खुद ही पैह्लें बनाना तां आंदी निं ही केह् करना फिर बनाना पेई ते फिर ओह्दे कोला बाद चली आ फौज च चल गे फौज च बहोत ई मतलब कष्ट सैह्ना पेंदा ऐ फिर ओह्दे कोला बाद जदूं पोस्ट च गे ते ओह् पोस्ट च अलग अलग बंदे कन्नै रैह्ना पेंदा ऐ फिर हर बंदा इक उ'त्थें कुकिंग करना आना चाहिदी बंदे ई फिर जेह्ड़े नेईं बी हे ते खुद करना पेंदी ऐ खुद सिक्खना पेंदा ऐ ते बंदे कोला सिक्खना पेंदा फिर उद्धर करना पेई जंदी नेईं तां भुक्खा ई सैह्ना पेंदा ऐ पोस्ट उप्पर इ'न्नी बुरी हालत होंदी उद्धर कोई रुट्टी दा साधन निं होंदा ऐ जेकर बनाना आंदी होऐ फिर ओह् फिर खा लैयो नेईं आंदी फिर सेई जाओ फिर उद्धर बंदा बहोत कुछ सिक्खदा कुकिंग दे बारे च ते नेईं तां फिर बुरा हाल ही होंदा ऐ फिर ओह्दे कोला बाद बहोत मतलब लाइफ च ना बहोत जादा स्ट्रगल करना पौंदी चाहे कुछ बी ऐ कुकिंग दे छड्डो हर इक चीज दे बारे च सिक्खना पेंदा ऐ ते सिक्खना बहोत जरूरी होंदा ऐ किसै चीज दी बी लाई लैओ कुकिंग लाई लैओ होर कुछ लाई लैओ मतलब सिक्खना ते बहोत कुछ पेंदा ऐ जिस बैल्ले बंदा कल्ला होंदा ऐ फिर कुछ ना कुछ करना पेंदा अपने पेट आस्तै ते रोटी होऐ चाहे पैहा निं होऐ फिर रोटी निं खाई सकदे होर पैहा बी कल्ला कमाना पेंदा फिर ओह्दे कोला बाद रुट्टी बी खाना पौंदी आना चाहिदी हर इक बंदे ई क्योंकि लाइफ च पता निं कुद्धर जाना होऐ कुद्धर नेईं रहना पवै उद्धर कुकिंग दा फिर खुद करना पैना एह् ऐ की कुकिंग हर बंदे ने आना चाहिदी कुकिंग मतलब कुछ ना कुछ करना आना चाहिदा हर इक चीज़ दे बारे च थोह्ड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिदा बंदे गी